हा जेको बिज़नैस कारोबारु आहे जेको महाराष्ट्रा में वधीक वधी रहियो आहे ऐं वॾियूं वॾियूं फैक्ट्रीसि वॾियूं वॾियूं कंपनीसि जेके आहिनि अॻिते वधी रहियूं आइनि हुननि में घणियूं घणियूं दवाउनि जूं फैक्ट्रियूं आइनि हुन में वॾनि वॾनि प्रोडक्टस ठाहिण जूं फ्रैक्ट्रियूं आहिनि कंपनियूं आहिनि ऐं हुननि में घणनि ई क़िस्मनि जी हुन में इजाद कई वेंदी आहे हुन में इजाद करण जे करे जेका रिसर्च कई थी वञे हुन में असांखे नओं नओं सिखण जो मौको मिलंदो आहे ऐं हुन नवंनि सिखण जे मौकनि जे करे

नओं ठाहिण जो ऐं नईंअ कुझु तैयारु करण जो असांखे मौको मिलंदो आहे जीअं त आहे इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टीअ में अगरि ॾिठो वञे त अॻे आदमशुमारीअ जे हिसाब सां जेके बिल्डिंगियूं ठाहियूं वेदियूं हुयूं उहे जेके ठाहियूं वेंदियूं हुयूं ॿ या टे या चारि ठायूं वेंदियूं हुयूं हाणे जे ज़माने में ॾिठो वञे त साइंस हेॾी वॾी तरकी कई आहे जो हुन में जेके बि बिल्डिंगियूं ठाहियूं थियूं वञनि हुननि में एॾी खोजना इजाद कई वई आहे जो हुन में हर हिक बिल्डिंग में वॾा वॾा गार्डन वॾियूं पार्किंगसि ॾिनियूं थियूं वञनि वॾा वॾा जिम ठाहिया था वञनि अंदरि ई वॾियूं सहूलियतूं ॾिनियूं थियूं वञनि हिक ई रूफ में तव्हां खे किरयाने जा दुकान मॉल तंहिं खां सवाए सभु क़िस्मनि जूं सहूलियतूं मिलंदियूं जंहिं में तव्हां खे ॿि किथे वञण जी ज़रूरत ई न पवंदी अऊं हुननि में वीह वीह पंद्राहं पंद्राहं ॿारहं ॿारहं माड़नि जूं बिल्डिंगियूं तैयारु कयूं वेंदियूं आहिनि हुन बिल्डिंगुनि जे तैयारु थियण जे करे चङी ई माण्हुनि खे हिक ई हंधि सभु कुझु आ वठण जी सहूलियत मिली आहे ऐं इन नईं रिसर्च वधण जे करे असांखे भारत खे ऐं महाराष्ट्रा खे असांखे चङो की सुठो योगदानु मिलियो आहे